جھوٹ ہمارے لیے بہت بری چیز ہے جھوٹ بولنا ایک بری عادت ہوتی ہے اگر ہم اپنے مذہب کے اعتبار سے بات کریں تو ہمارے مذہب میں جھوٹ بولنا حرام ہے اسی لیے ہم کبھی جھوٹ نہ بولیں ہمیں جھوٹ بولنے سے پرہیز کرنے اور جھوٹ سے دو دور رہنے کی تعلیم دی گئی ہے لیکن آپ نے ایسا سوال کیا ہے جو بہت ہی عجیب ہے اور کچھ دلچسپ بھی ہاں یہ ایک حقیقت ہے کہ جھوٹ ہمارے مذہب میں حرام ہونے کے باوجود ہم کبھی کبھار جھوٹ بول دیتے ہیں اس میں ایک چیز ہے عبادت ہے اور اس عبادت میں اگر ہم نماز کی بات کریں تو نماز کے سلسلے میں ہم جھوٹ بول دیتے ہیں جیسے ابھی ہم ہاسٹل میں رہتے ہیں اور ہاسٹل میں نماز کے پابندی کرنے ہوتی ہے اور اس کے لیے ہمارے یہاں نگراں مقرر کیے گئے ہیں تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے جان بوجھ کر سستی اور کاہلی میں نماز چھوڑ دی اور نماز پڑھنے مسجد نہیں گئے اور اتفاق سے نگراں صاحب نے سوال کر لیا کہ کیا تم نے نماز پڑھی ہے تو اس وقت ہم پھنس جاتے ہیں اور ایسے حالات میں میں سزا سے بچنے کے لیے ہم جھوٹ بول دیتے ہیں اور جھوٹ بول دیتے ہیں جی میں نے نماز پڑھ لی یہ جھوٹ بول کر ہم نگراں کی سزا سے تو بچ جاتے ہیں لیکن مجھے یہ اچھا نہیں لگتا اور اس جھوٹ بولنے پر میرا دل مجھے بہت برا محسوس کراتا ہے مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلط کیے